हिकु लखु टेवीह हज़ार पंज सौ ॿावीह हज़ार पंज सौ पंज लख पंज हज़ार पंज लख ॿ हज़ार सत लख अठ हज़ार